हॅलो हांव नागेश्री उलयतालें हय तुमी तुमचें नांव किदें हां ओके ना एक्चुली हांव सांग्या वयलें म्हाका मातशें मुर्मुगांव तालुक्यान मातशें काम आसलें सो थंयचें किदें अशें किदें किदें आसा तें जाणून घेवपाक तुमकां कॉल केल्लें होय हय थंय किदें अशें किदें हिस्टोरिकल प्लेसीस बी आमकां पळोवपा मेळटलीं किद्याक आमी चित्तली आमच्या भुरग्यांचो पिकनिके हाडपा

हां ओके हां हां ओके

हां हां ओके हां हां हां हां हां ओके आनी थंय अशे बिचीज बी खंयची मेळटली आमकां लायक तेश सेफ आसतली भुरग्यांक खातीर आनी मातशें हां हां ओके हां कळ्ळें आं म्हटल्यार भुरग्यां खातीर पिकनीक स्पॉट बी फॅमिली तसो ओके आहा न्ही हां हां हां हां हां ओके आनी थंय कितें लागीं रेस्टोरंट बी किदें आसा हां हां ओके आनी तुमचें किदें अशें वळखीचो कोण आहा जो जेवणाचे बी ऑर्डर घेता अशें बल्क क्वन्टिटीन हां हां ओके हां कित्या आमी जे नॅक्स्ट विकान येतली नॅक्स्ट संडे हय हां ओके बरें आनी हे विचारपा जाय आशिल्ले की आतां मुर्मुगांव जें आहा पळय थंय म्हटल्यार अशें लायक गार्डन म्हळ्यार अशें बीच आनी गार्डनशें मातशें लागींशें हॅलो

हां ओके फायन आं ओके आतां तुमी तो म्हाका हिस्टोरिकल फोर्ट सांगलो न्ही मुर्मुगांवाचो तूं तूं आमच्या वांगडा येवंक पाव शकतलें आमकां जस्ट गायड करपाक त्या बद्दल सांगलो न्ही आं मागीर तुजे चार्जीस किदें आसता अशें हां ओके हां ओके फायन बरें बरें हांव तुमकां सांगतां इनफॉर्म करता येवपाची आसल्यार बरें बरें या